ہاں جی ہلو جی وعلیکم السلام جی بولیں بتائیں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی اچھا تو جی جی میں آپ سے کچھ سوال پوچھتا ہوں اس کے جواب تھوڑا دیجیے پھر تاکہ میں آپ کی پریشانی سمجھ سکوں کیا ہے کیا نہیں پھر اسی حساب سے بتاؤں آپ کو ہاں تو کیا آپ نے کھانا زیادہ کھا لیا ہے اچھا تو کھانا اونا کھانے کے بعد مطلب ترت موبائل وغیرہ آپ چلانے لگے تھے جی اور کھانا تیل مصالحے والا ہی ہوگا میرے خیال سے اچھا اچھا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے کھانا زیادہ کھایا ہے اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے ہاں تو یہ ایک کام کریے آپ اس کا علاج یہ ہے کہ ابھی آپ کھانے کا بالکل پرہیز کریے ہاں بہت کم آپ کو کھانا ہے ہاں اور پھر اسی حساب سے آپ مینیج کریے ٹھیک ہے آج کا یہی ہے اسی سے ٹھیک ہوگا کہ مطلب آپ کو کھانا بہت کم کھانا ہے اور اگر کھانا بھی ہے تو بہت مطلب جو ہوتا ہے کھانا ہلکا پھلکا بدہضمی میں یہی ہوتا ہے کہ ہاں مطلب کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے ہاں تو بدہضمی ہی ہوئی ہے تو پرہیز کرو تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے جی جی جی کوئی دیکھو اگر مطلب پتا یہ چل رہا کہ ہاں بدہضمی ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ہاں تو پھر آپ آپ میں آپ جی جی میں سمجھ رہا ہوں آپ پھر آپ میرے آفتاب ہال کے پاس میری کلینک ہے وہاں پہ چلے آئیے گا تو میں آپ کو دوا دے دوں گا ٹھیک ہو جائیں گے انشاء اللہ جی جی جی آ جائیے گا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ جائیے گا جی ہاں ٹھیک ٹھیک